जय झूले जीअं त असां हाणे गोआ वियल आहियूं त हुते असां जॾहिं उबर ओला बुक करण जी कोशिशि कईसीं त उहे उते न पियूं हलनि उते उतां जो फीडबेक सही न मिलियल हुयो जंहिंजे करे माण्हुनि असांखे सलाहु ॾिनी त हिते ॿी हिकु एप हलंदी आहे हितां जी लोकल आहे हितां जी लोकल गाॾीनि वारनि जी अलॻि सां आहे जेका तव्हां यूस कयो ऐं उनखे पोइ तव्हां फीडबेक बि ॾियो असांखे हुतांजो लोकल गाॾीनि वारा ॾाढा सुठा लॻा त असांखे ॾाढी सुठी फीडबेक ॾिनीसीं पर जीअं त हुते ओला उबर ऐं ओला वारनि जो फीडबेक सही न हुओ त असां उते उहो इस्तेमालु न करे सघियासीं पर असांजे शहर में त ओला वारनि खे वधीक फीडबेक मिलंदो आहे सुठो फीडबेक मिलंदो आहे त असां घणो उहो ई यूस कंदा आहियूं उनमें असांखे ॿ चारि रुपिया घटि ई लॻंदा आहिनि जब के ओला में असांखे थोरा पेसा वधीक लॻंदा आहिनि